हाँ मैंने एक कविता लिखी थी मैंने वह कविता अपने दोस्त के ऊपर लिखी थी मेरी दोस्त राधिका मैंने उसे उपहार के रूप में वह कविता दी थी उसे वह कविता बहुत ही पसंद आई उसने कविता पढ़ते ही मुस्कुराया और बोला कि यह कविता बहुत ही अच्छी है ऐसी कविता उसने कभी पढ़ी ही नहीं थी उसे वह कविता इतनी पसंद आई कि वह बार बार पढ़ती और बोलती कि बहुत ही अच्छी कविता है और कब कोई भी उसके लिए कभी भी कविता नहीं लिखी थी किसी ने भी उसके ऊपर कभी कविता नहीं लिखा और नहीं दिया मुझे भी उसकी खुशी देख के बहुत ही खुशी हुई कि उसको मेरी कविता पसंद आई